आं सासे बर' न'खराव जोनोम मोननाय बर' सुबुं उन्दैनिफ्रायनो आङो बर' रावजों सोलिबोदों एबा बर' रावखौ रायज्लायदों गुबुन राहाजों आं बर' रावखौ रायज्लायबोबाय थादों लोगोसे आङो बर' रावखौ थारै रायज्लायनो रोंदोंबाबो लिरनो रोङाखैमोन

फरायसालिआवबो आं फरायनो मोनाखै आङो गुबुन मोनसे राव जेरै असमिया रावजों आङो आंनि फरायनायखौ फरायबोदोंमोन बेनि अनगायै बर' रावखौ आङो रायज्लायनो रोंबाबो लिरनो रोङैयाव आङो गावनि हारसिङै नाजानायाव गावनि नाजानायव बर' रावखौ बोरै लिरनांगौ बेखौ आङो लासैयै सोलोङै सोलोङै आङो बर' रावखौ लिरनायावबो लिरनो हादों लोगोसे आङो बर' रावखौ जोबोद गावनि बिमानि राव होननानै मोजां मोनो आरो बुहुमाव बेबायदिनो बर' राव एबा गुबुन रावा बिमानि राव जिखि जाया मानो बिमानि रावखौ बयनिफ्रायबो साबसिन मोनो बेनिखायनो आङो बर' रावखौ आंनि हारिनि बर' राव हिसाबै बयनिख्रुयबो बुहुमाव गोदैसिन राव होननानै सानना लायो लोगोसे भारत हादोराव बर' रावा मोनसे सरकारि राव होननानै आजावना लाजाबाय बे सरकारि राव आजावनानै लानायाव आङो बांसिनै गोसो गुदुं जानो हादों एबा देरगाथाव मोनदों जायखिजाया मानो बर' रावखौ बयबो सोलोंनो नाजागासिनो दं आरो गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोरा बर' रावजोंनो एबा बर' बिजोंजोंनो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायनानै उथ्रिसारबो जानो हादों बेनिखायनो आङो जोंनि ब्र' माहारियाव जायफोर बर' फिसाफोरा आबुङै बर' रायज्लायनो रोङा एबा बर' रावखौ लिरनो रोङा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा जायफोरा बर' फिसा बा बर' रावखौ रायज्लाय जोबनो रोङा बिथांमोनहा जाहाथे बर' रावखौ थारै बा गेबेङै रायज्लायनो सोलोङो एबा लिरनोबो सोलोङो मानोना गावनि बिमानि रावनि अनगायै देरसिन एबा गोदैसिन राव जेबोआनो जानो हाया